उणिवीह अप्रैल ॿ हज़ार सोरहां वीह डिसंबर उणिवीह सौ तेरहां एक्वीह नवंबर उणिवीह सौ ॾह टे जून उणिवीह सौ अरड़हां टीह सेप्टेंबर उणिवीह सौ टीह